जिब जुनादनि थाखै गोथां गोथां गांसो नांगौ मोसौ मोसौनो मोसौनो गोथां गांसो नांगौ आरो गोथां गांसो मोनजायोब्लासो देहाफ्रा मोजां जायो मोसौ बोरमाफ्रा आरो बे खानाय जायगाफ्राव गांसो गोथां गैयाब्ला प्लासटिक प्लासटिक जायोब्ला मोसौफ्रा गाज्रि गाज्रि जायो आरो अमाफ्राबो हाथायनि हाथायनि गुन्दै बायोब्ला जोङो दंफां गुन्द्रि होदेथनाय बायदिसिना गलायदेरनाय जोंङो बेफोरबादिखौसो मोनलाङो आरो बेफोरखौ हैयोब्ला अमा अमाफ्रा गाज्रि जायो बेमार जायो आरो जों बेबायदिनो जिब जुनाद फिनो हायामोन फिनो हायाब्ला बेमारजों थैलाङोब्ला जोङो जोंहा खहा जायो जोङो जिब जुनादफोरजोंनो दिनै जोंनि नांगौफोरखौ जोङो मोननो फाननानै मोननो हायो माने जिब जुनाद फिसिनो हायाब्ला जोंहा जेब्बो न'खराव मोननाय मोनदेथनाय गैया जायो बिनिखायनो बे मोसौ मोसौ बोरमाफोरनो गोथां गांसो होनानै जोङो फिसिनांगौ आरो अमाफोरनो मोजां मोजां गुन्दै मोजां गुन्दै नांगौ होमब्लासो अमाफ्रा बेमार जानायनिफ्राय रैखा मोननो हायो बे बेमार आदारफोरखौ होनानै जों मोनाब्ला जोंहा गोबां लस जायो जोङो दा गोबां बेफोरबादि जों आसा खालामनायफोरखौ जों मोननो हाया जोंहा गोबां अभाबाव गोलैनानै दं